ऊंह अग अथी कातिक समयमे ने मतलब खेत बुनै छियै ने जोतै जोताबै छै पैहले पैहला नम्बर कलटी करै छै तकर बाद कलटी कैरि कऽ छोरि दै छै तऽ फेर होइ छै तऽ पाॅंच बोरिया कऽ

कातिकके समयमे तऽ ओहि महिनामे कैरि दै छियै तकर बाद दोसर महिनामे फेर पानि खाद परै छै अगहनमे पानि परै छै एगो पानि फेर अगहनमे जाइ कऽ परै छै तऽ ओहि महिनामे फेर खाद परै छै एक बोरिया आ तेकर कि कहै छिकै पानि तत परबे करै छै बोडिंग सऽ पानि पटबै छियै पानि पटबै छियै तब ठीक होइ छै तऽ फेर उपर स खारा खाद दै छियै खाद देलाक बाद तेकर बाद एक महिनाके बाद फेर परै छै फुलाइ छै अथी नहि तनी नमहर होइ छै ने हल्का तऽ फेर दै छियै पानि तऽ पानि दै हियै तऽ फेर पटवन दै हियै बोडिंग सऽ पानि पटाइ कऽ फेर खाद खाद परै छै खाद परलाक बाद गहूॅंम बढ़िऑं होइ छै पूस मे जाइ कऽ तनी मनी मतलब अथी होइ जाइ छै ने तऽ की कहै छिकै पाला पैरि जाइ छै अगहनमे जाइ कऽ अगहन पूसमे पूसमे जाइ कऽ ने पाला परै छै ने तऽ ओ अल्लू लगबै हियै तऽ अल्लूमे पानि दै हियै तऽ पाला पैरि जाइ छै तैयो ओकरामे दबाइ इ उ दै कऽ परेस करै हियै तब अल्लू ठीक रहै छै सब्जी साग सब्जी लगबै छियै तऽ ओहोम पानिये परै छै पानिक बाद तेकर बाद लागि जाइ छै

तेकर बाद तीन चारि पटवनमे ई सब होइ छै खाद अल्लू लगै छै झींगा परवल करैला ई सब लगबै छियै तऽ होइ छै तेकर बाद अथी स सौन भादोके दिन अबै छै ओहिमे फेर जेत्तैइ आब अथी होइ छै मकइ मकइ उपजाबै छियैन सावन भादोमे तऽ फेर तऽ टरैकटर जोताइ लगबे करै छै जोताइ दै छियै तेकर बाद मकइ आर बुनै छियै लरकटिया घासमे गाय मालमे दैक छै तऽ भैंसी छै गाय छै चारिगो तऽ ओहिमे मतलब चलै छै घास होइ छै दू कट्ठामे घास पाॅंच पाॅंच बिगहा पाॅंच कट्ठामे बुनि दै छियै एक बिगहामे आधा ओ लगा दै छियै घास भुस्सा आधामे मकइ लरकटिया बुनि दै छियै तेकर बाद मकइ तऽ बुनबे करै छियै मनेजरा दे दै छियै गाय मालके खाइ खातिर ल त अस अगहन सावन भादोमे तऽ पानि जत्तै ने रहै छै तऽ ओ तऽ उपजा नहि सकै छियै गाय मालके घासे भुस्सामे तऽ खतमे होइ जाइ छै तेकर बाद कि कहै छिकै ओहि समयमे तऽ नहिंयें किछु होइ पावै छिकै गाय माल खाइ छै ओहिश्रसऽ हक लागि जाइ छै तेकर बाद सावन अथी के बाद मे होइ जाइ छिकै रौदा होइ जाइ छै तऽ नहिंयें ने कोइ चीज पानि परऽ लगै छै जे पानि देबै तब गहूॅंम होत्तै नहि देबै तऽ नहि होत्तै तऽ फेर पानि दै हियै तभिये तऽ ओ गहूॅंमके कोइ विकास होइ छै तब जाइ कऽ गहूॅंम अच्छा लगै छै तब ओकरा बाद गहूॅंमके पटवन करै छियै गहूॅंममे पटवन कैरि कऽ तेकर बाद खाद परै छै तऽ गहूॅंम अच्छा लगै छै देखैमे गहूॅंम अच्छा लगै छै देखैमे तऽ फेर करक अथी नहि ने होइ छै ने तऽ ठंढाक समय रहै छै ठंढामे तऽ गहूॅंम ठिके रहै छै पूसमे पूसमे जाइ कऽ होइ छिकै अथी तब पूसमे तऽ पाला माइरे ने दै छै गहूंम म चाहे रहै चाहे अल्लू रहै मकै रहै अ